हाँ मुझे शुरू से ही मतलब नाच गाने और इनका शौक रहा है तो वो मैं यह करती रहती हूँ मुझे फ़ोटो खिंचवाने का बोहोत ही शौक है टेक्स्ट तस्वीरें हैं यह सब में मुझे भी शौक है और मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो भी नेचर है उनकी फोटोस वीडियोस डालती रहती हूं तो यह भी मेरा शौक है मुझे हर जगह से अच्छे अच्छी खूबसूरत तस्वीरें लेना शौक है मैं अपनी इंस्टाग्राम रील पे ऐसी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ हाइक पे भी पोस्ट करती रहती हूँ और काफ़ी लोगों को पसंद भी आती है मेरी इस तरह की वीडियोस और फ़ोटोस